रस्ते च रस्ता बी निं हा रास्ता बी अच्छा नेईं हा ते उत्त बड़ी मुश्कल आई बिच प्हाड़ें बिच पानी निं होंदा ते पानियै दी बड़ी मुश्कल आई ते

बड़े दूर गेदे हे उत्थुआं बाद असी उत्थें जित्थें असें जाना हा उत्थें उस जगह पुज्जियै उस जगह ऐसियां परेशानियां आई गेइयां उत्थें मजा बी आया उत्थें अमन ते शांति म्हौल हा उत्थें सकून मिलेआ पर बड़ी मुश्कलां आइयां उत्थें पानी पानियै दी कमियां आइयां पानी निं होंदा उत्थें

खाना खुना बनाया ते खाद्धा

शांति आह्ला म्हौल हा अमन सकून आह्ला पर केह् करना परेशानियां बड़ियां फिर एह्

परेशानी ही ते फ्ही थल्लै आइयै रेह् अस थोह्ड़ा मज़ा हा उत्थें नीं पानी बी था उत्थें ते